ہاں میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ پکنک کرنے کے لیے پارک میں جانا پسند کرتی ہوں ہمارے یہاں ایک روز گارڈن ہے وہاں پہ میں جانا پسند کرتی ہوں کیوں کہ وہاں پر بہت زیادہ پلانٹ ہے جہاں سے ہمیں اچھی آکسیجن ملتی ہے اور ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ فریش ہو جاتا ہے میں وہاں پر جا کر بہت ہی فریش فیل کرتی ہوں اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے ویکینڈ پر یا جب میں فارغ ہوتی ہوں تو میں وہاں پہ جاتی ہوں اور وہاں سے لطف اٹھاتی ہوں وہاں سے فریشلی گھر آتی ہوں واپس اور پکنک کرنے کے لیے بھی ہم لوگ وہیں پہ جاتے ہیں اور بہت اچھا ہمیں وہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ طرح طرح کے پلانٹ ہیں وہاں پہ پلے گیمنگ وہاں کی بہت سی چیزیں ہیں تو مجھے وہاں پہ جانا بہت پسند ہے